حیدرآباد ضلع میں جو ہمیں دستیاب ہوتی ہیں یہاں کا ماحول یہاں کے یہاں کی زبان بات کہ یعنی بات کرنے کا طریقہ جس سے ہم بہت متأثر ہوتے ہیں